हेल्ल' औ औ औ प्रब्लेमआथ' आसामाव एसेया दंखायो मानो होननानै बुङोब्ला भिडिय'फोरावबो युटुबफोराव जेनेबा नुबाय थायो जानांगौ आसामावथ' गोबां गुबुन गुबुन माने हारिफोर सेंग्राफोर गथ'फोर जाला लोंला गथ'फोर बेरायो मोनानि समफोराव बिसोरो जेनेबा माबा मोनसे खालामोब्ला जिनाहारि बायदिसिना बेफोर केसफोरा बांसिन जायो आरोना बेनिखायनो एसे गिनांगौबो जायो सानफोराव जेनेबा हमनानै ला सानफोरावहाय सारिता पास्तासिम जेबो नङा आरो थेवबो एसे हर थौद्रायनाय जायोब्ला एसे गिनांगौ जायो मानो होनोब्लाथाय लामा सामाफोराव गोबां मानसिफोर थायोना गाज्रि सेंग्राफोर मानसि गाज्रिबो बेरायो जेनेबा सोरबा डाखायथि खालामग्राफोरबो थायो बेनि थाखायनो जेनेबा एसेबांबो सेफ्टि नङा आरोना बे जोंनि आसामावहाय जेनेबा एसे गिनांगौबो जायो आरो जेनेबा गोजाननि मानसिफोर आलादा जेनेबा महर मोखाङाबो आलादा जायो सिनायो बिसोरखौहाय माबायदि हरनि समावहाय जेनेबा बिसोरखौहायो हरनि समाव ज' जानानै जेनेबा नों हारसिंखौ नुयोब्ला बिसोर माबा मोनसे खालामनो हागौ नोंनि सायावहाय जेनेबा बेनिखायनो सिख्ला मानसि जानानै गोजाननि मानसिया जेनेबा मोनायाव बेरायिआनो गाहाम आरोना जे नों बेरायनो गोसोबा साननि टाइमफोराव सफैनाय बेफोरबायदि खालामनाया मोजां आरो नोंनि थाखाय औ औ मोजाङानो जादों क'ल खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला नोंसोरबो मिथिया जाहैबाय जोंनि आसामनि माबायदि थासारि बेफोरखौहायो मोजाङाथ' इसेबांबो मोजां बुंनानै लानो हाया थेवबो गाज्रियावबो इसेबांबो गाज्रि बुंनो हाया आरोना दा जेरावबो गाज्रियाथ' मोनानि समाव जाखायो जेनेबा थाखा फैसा लानानै बेरायनाय मानाय बेफोरो मा नोजोर मानसिनि नोजोर थायो गासैबो मानसियानो मोजां जाजोबाथ' बेनि थाखायनो आरो औ औ औ दे दे दे